अगर से हम बात करें तो हमारे क्षेत्र एवं हमारे ग्रामीण इलाकें मे पुरुष सोचा है महिला हो दोनों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है एवं दोनों को समान रूप से ही किसी भी खेल प्रतियोग्यता में आयोजित एवं पार्टिसिपेट लेने का उतना ही मौका दिया जाता है जितना की पुरुषों को दिया जाता है हमारे यहाँ महिलाओं एवं पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं है जिस सम्मान से हम पुरुषों को देखा करते है उसी सम्मान से एवं उसी नजरिए से हम महिलाओं को भी देखा करते है हमारे यहाँ जो भी ये खेलों का आयोजन होता है उन सभी के लोग में जितने पुरुष उतने ही महिलाओं को भी शामिल किया जाता है अहा पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष मंडली की खेलों की प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जाए परन्तु हमारे यहाँ महिलाओं की खेलों को भी पर्याप्त मात्रा में आयोजन किया जाता है जिससे हमारे यहाँ की महिलायें एवं लड़कियाँ अच्छे तरीकों से उन खेलों को खेल कर करके अच्छा काम कर सकें अगर से हम बात करे तो हमारे क्षेत्र मे ऐसे कई सारे रूल और अभी भी लागू किये गए हैं जैसे हमारे यहाँ हर वर्ष होने वाले वार्षिक खेल महोत्सवों में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए खेल आयोजन किये जाते है है जिससे दोनों को बराबर रूप से मौका दिया जा सके एवं दोनों खेल कर के सम्मान के हकदार बन सके